وہ انسان جو اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے اس کو ہمارے گاؤں میں کچھ نسخے بتائے جاتے ہیں جن پر عمل کر کے وہ اپنا وزن کم کر سکتا ہے جیسے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا ہے چکنا کھانا نہیں کھانا ہے فاسٹ فوڈ نہیں کھانا ہے صبح میں اٹھ کر دوڑنا ہے جیم جانا ہے شام میں دوڑ لگانا ہے گاؤں کے تالاب میں تیراکی کرنا ہے گھر کے وہ کام جن کو مشین سے کیا جاتا ہے جیسے واشنگ مسین سے کپڑے دھونا مکسر سے مسالہ پیسنا ان کاموں کو ہاتھ سے کرنا چاہیے یہ وہ نسخے ہیں جو ہمارے گاؤں میں صدیوں سے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اگر ان نسخوں پر کوئی انسان پابندی سے عمل کر لے تو اس کا وزن بہت جلدی کم ہو سکتا ہے